हमारे हिसाब से हिंदी भाषा हमारे राष्ट्र की भाषा है जिससे हमारे राज्य में भी हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग है और ये हमारे राज्य की सांस्कृतिक पहचान मैं अनेकों भूमिकाएँ निभाती है जैसे कि ये हमारे देश की संपर्क भाषा होती है इस भाषा से हमारे जीवन के मूल्यों संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक सम्प्रेषक और परिचालक भी है हिंदी भाषा बहुत ही सरल सहज सुगम होने के साथ ही विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं